मैं बचपन में छोटी थी तो मैं कला बनाना बहुत पसंद करती थी और मैं कला बनाने में पेड़ पौधे और भगवान का सभी लोग का तस्वीर अच्छी तरह से बना लेती थी और बनाने के बाद मैं सर को दिखाती थी तो सर बहुत काफ़ी खुश होते थे और बोलते थे तुम्हारा कला काफ़ी अच्छा है और अच्छा है तो मैं घर पर ईस्कूल में तो बनाती थी घर पर ही बनाकर अपने पापा मम्मी को सबको दिखाती थी सब लोग कहते थे की यहाँ अच्छा बना गया एक दम बहुत अच्छा है सब लोग गुड बोलते थे और मैं पेड़ पौधे और वह सभी भगवान और काफ़ी फूल ऊल का सभी का कला अच्छे से बनाती थी और मैं जब पढ़ने स्कूल में जाती थी तो सबसे पहले घंटी जब लगता था कला का तो तो मैं सबसे पहले कला घंटी में दौड़ कर आती थी और जब घंटी लगता था कला बनाकर सर जी को दिखा दी थी वह कला बनाकर सर जी को जब दिखाती थी तो सर जी खुश हो जाते थे बोलते तुम कला बहुत अच्छा बनाती हो हर घंटी में आया करो मैं बोलती थी सर हम तो घंटी लगता है कला का तो सबसे पहले आती थी और सबसे बढ़िया बनाकर दिखाती हूँ और भगवान